जय झूलेलाल अॻे जे टाइम में ऐं हाणे जे टाइम में जामु फ़र्क़ु अची वियो आहे अॻे चङा माण्हू पसंदि न कंदा हुआ की हुनजे घर जी नियाणी या छोकिरी नृत्य करे या इनसां मिलियलु जुलियलु कोई कमु करे छाकाणि त उहो हुननि खे ख़राबु लॻंदो हो पर अॼु जे तारीख़ में चङा माण्हुनि जा वीचार फिरी विया आहिनि उन्हनि खे लॻंदो आहे हीअ बि हिकिड़ी सुठी शइ आहे हिकिड़ी ई कला सुठी आहे ऐं अॼु छोकिरीअ खे बि इहा कला सिखणु खपे त उहे उन्हनि खे अॼु अ अलाउ कनि था की तव्हां बि नृत्य सिखो ऐं हिनमें तव्हां अॻियां वधो पर तंहिं हूंदे बि कुझु कुझु घर या कुझु कुझु गांव अहिड़ा आहिनि जिते हिनजो समर्थन न कंदा आहिनि परिवार वारा उन्हनि खे मना कंदा आहिनि अगरि हुननि जो कंहिंमें रु रुची आहे नृत्य सिखण जी त हू मना कंदा आहिनि न वञणु ॾींदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि खे अॼु बि लॻंदो आहे इहा ख़राबु शइ आहे त हिन करे उन्हनि खे जामु तकलीफ़ सहणी पवंदी आहे ऐं उननि खे पंहिंजो मन मारे करे उहो बंदि करिणो पवंदो आहे या छॾिणो पवंदो आहे